सर एह् केह् आक्खां बजुर्ग बंदे साढ़े कश बौहंदे असेंगी ओह् गल्लां सनांदे कि साढ़े कश एह् होंदा हा ओह् होंदा हा पर होंदा किश निं अज्ज दे जमाने च ओह् बौहंदे खाल्ली कश बेहियै केह् करी सकदे हून असेंगी उ'नें गल्लां सनानियां कि आं भई तुस इं'या करो इं'या करो अपने टाईम ते ओह् बड़ा किश करदे हे बैट बॉल खेढदे हे अज्ज ते नमीं नमीं गेमां आई दिया कोई बैट बॉल खेढदा कोई क्रिकेट खेढदा कोई हॉकी खेढदा कोई किश खेढदा पराने जमाने दे लोक ग्रांऐं दे लोक केह् खेढना बैट बॉल खेल्ली ओड़ेआ जां गुल्ली डंडा खेल्ली ओड़ेआ किट्ठे होइयै बांह्टे खेल्ली ओड़े बजुर्गें कोल बौह्ना होऐ ते बजुर्ग अज्ज दे जमाने च ओह् किश निं करदे किट्ठे होंदे बस इक्क ताश खेल्ली सकदे होर किश निं करी सकदे बजुर्ग बजुर्गें गी आक्खै कोई कम्म करना कोई किश करना ओह् किश निं करी सकदे सिर्फ ताश खेल्लदे अपने बेहियै साढ़े कश बौहंदे असेंगी सनांदे पैह्लें ते चार बंदे किट्ठे होंदे फ्ही ओह् किट्ठे होना बड्डी गल्ल ऐ जी आक्खो कोई चार बंदे कट्ठे होइयै बैठे ओह् बौंहदे कोई गल्लां करदे आपें बिच्चें सारियां परानियां जेह्ड़े पराने यार मिले दे होन प्ही उ'नेंगी परानियां गल्लां ताज़ा याद औंदियां ते ओह् ते बैठियै कन्नै ओह् गल्लां करदे कन्नै ओह् पीह्न खेल्लदे ते बजुर्गें गी कोई आक्खै ते उ'नें कोई बैट बॉल ते उ'नें खलोंदा नेईं ते ना कोई होर गेम खेलने दे लायक उंदे होंदी ऐ ते ओह् अपने बेहियै बचारे ताश खेल्लदे ताश खेलने कन्नै उं'दा बी बचारा टाईमपास होई जंदा अपना बेचारे गल्लां कन्नै इक्क दूऐ गी सुख दुक्ख होऐ जेह्ड़ा उ'नेंगी दुक्ख फरौली लैंदे अपना सब परानी सनांदे हे की भाई पराने जमाने च केह् करना हा अज्ज कोई जागत् बैठे दे होन उ'नेंगी सनांदे ओह् केह् अस इं'या इं'या करदे हे